एह्दे च सानूं दस्सेआ गेदा ऐ कि साढ़े घरै कोल केह्ड़े केह्ड़े मन्दर ऐ साढ़े घरै कोल बड़े सारे मंदर ऐ जियां माता सुकराला लोक इत्थें बड़ी अपनी छड़ी ले के जंदे ऐ बड़ी दुनियां आंदी ऐ इत्थें लोग दूरों दूरों बड़ी दूरों दूरों लोक आंदे ऐ चल के आंदे ऐ ते इत्थें सानूं जाना चाहिदा जेह्ड़ा नेईं गेदा ओह् बी जाए ओह् साढ़े घरै कोल ते इस तरह् दे साढ़े घरै कोल बड़े मन्दर ऐ जियां कि माता बाला सुन्दरी एह् बड़ा ई शैल मंदर ऐ एह् इत्थें लोक इत्थें बी लोक छड़ी ले के जंदे ऐ ते सानूं सारेआं नू जाना चाहिदा पिछले साल अस पूरे घर आह्ले कट्ठे गे हे ते फिर अस आए हे बापस असें लोकें दे दस्सेआ हा उत्थें लंगर लगदे ऐ अस उत्थें रुट्टी खाई सकदे ऐ ते होर बी बड़े सारे मन्दर ऐ जियां हनुमान शिला बिलावर ते एह् मन्दर बी बड़ा ई शैल ऐ इत्थें बा सानूं जान दा हनुमान दी मूर्ति ऐ उत्थें इन्नी शैल ऐ मतलब कि सानूं लोकां नू सारें नूं इत्थें जाना चाहिदा साढ़े घर आह्लें कन्नै साढ़े रिश्तेदार जेह्ड़े जिंदे नै साढ़ी चंगी बोलचाल ऐ उं'दे रन्नै सानूं जाना चाहिदा फिर जसरोटा माता मंदर एह् बी बड़ा शैल मन्दर ऐ इत्थें बी लंगर लगदे हर साल हर दिन ते इत्थें सानूं जाना चाहिदा ऐ इत्थे जिन्ने बी लोक ऐ सारें नू जाना चाहिदा दूरों दूरों लोक आंदे ऐ इद्धर ते दूरों दूरों लोक आंदे ऐ बड़ी बड़ी दूरों लोग आंदे ऐ जेह्ड़ा अपना कम्म शम्म छड्ड के स्पैशल मन्दर बास्तै आंदे ऐ ते फिर जसरोटा डैम इत्थें लोक एह् डैम बड़ा ई बड्डा ऐ एह् बी बड़ी चिर दा ऐ इत्थें बी लोक आंदे ऐ दिक्खन बास्तै घूमन बास्ते जेह्ड़े निकले दे होंदे घरों घूमन बास्तै इत्थें रैंह्दे ऐ बैह्दे ऐ खंदे ऐ पींदे ऐ इस डैम दी बजह् कन्नै साढ़े सानूं इन्ना पानी ऐ इस डैम दी बजह् कन्नै इन्नी खेतीबाड़ी होंदी ऐ में तुसेंगी केह् दस्सां ते ते अनाज़ बी बड़ा इद्धर उगदा अनाज़ अनाज़ थुआनू पता ई ऐ अज्जकल अनाज़ ते ओह्दे बाद अटल सेतु ब्रिज एह् बी बड़ा ई शैल ऐ एह् ते सानूं एह् ते सारें गी पता ऐ फिर बी एह् बी बड़ा बड्डा ब्रिज ऐ इत्थें बी लोक आंदे ऐ घूमन बास्तै आंदे ऐ फिर ओह्दे बाद महां बगेशवर मंदर ऐ इत्थें बिलावर च ऐ ओह् ते एह् बी बड़ा शैल मन्दर ऐ बड़ा पराना मन्दर ऐ एह् ते बड़ा ई जादा पराना मन्दर ऐ एह् ओह्दे बाद इत्थें बी लोक आंदे घूमन बास्तै एह् पांडवें ने एह् जेह्ड़ा मन्दर हा पांडवें ने बनाया हा जदूं फिर ओह्दे बाद तु आएओ तुस इद्धर घूमन अपने घर आह्लें कन्नै अपने रिश्तेदारें कन्नै ओह्दे बाद बरुण देवता उज्जवल एह् मन्दर बी बड़ा ई शैल ऐ इत्थें बी लोक दूरों दूरों आंदे न ते सानूं सारेआं नू इत्थें आना चाहिदा ऐ घूमन बास्तै अपने घर आह्लें कन्नै फिर मस्तगढ़ फोर्ट एह् बी बड़ा ई शैल मन्दर ऐ ते इत्थें बी लोकां नूं आन चाहिदा ऐ में ता सारें गी एह् आखना कि सारे आओ इत्थें घूमो साढ़े जम्मू कश्मीर च जिन्ने बी मन्दर ऐ सारे घूमो ते सारें नू आना चाहिदा सारे घूमो कोई मंदर निं ते इत्थें डैवलपमैंट होनी चाहिदी ऐ सानूं सानूं सारेआं नू आना चाहिदा सानूं अग्गें दस्सना चाहिदा कि किन्ने मन्दर ऐ किन्नियां चीजां साढ़े जम्मू च कि जेह्ड़ी लोकें ने नेईं देखी जम्मू च कठुआ च जेह्ड़ी पैंदी ऐ एह् सारेआं नू दस्सो कि ऐसी ऐसी जगह् ऐ इत्थें जाओ थोआनू पता लग्गे गा साढ़ी जेह्ड़ी परानी जेह्ड़ियां जेह्ड़े पराने मन्दर हे ओह्दे बारे च पता लग्गे गा कि किस तरह् केह्ड़ा मंदर बनेआ केह्ड़ा मन्दर केह्ड़ा निं बनेआ जसरोटा बाला मन्दर एह् मन्दर ते में इस मंदर च ते एह् ते मन्दर बड़ा पराना ऐ इत्थें बी आना चाहिदा सानूं सारेआं नू बोर्ड लोक ते इत्थें बड़ा पैदल चलदे न लेकिन जो मज़ा पैदल चलने दा ऐ ओह् हैनी ऐ ताईं में कैह्न्ना पैदल चलो थोह्ड़ा बंदा बी तंदरुस्त रैंह्दा थोह्ड़ा घूमन आओ घर आह्लें कन्नै आओ टैम नेईं ऐ टैम कड्डियै के आओ छुट्टियां मारो छुट्टियां अज्ज कल देई गै दिंदे ऐ घूमन आओ ते में ता सारेआं नूं एह् दसदां कुतै एह् ते कुछ निं ऐ एह् कोई कोई लोक ते बीह् बीह् त्रीह् त्रीह् किलो मीटर पैदल चलके आंदे न स्पैशल अपने एह्दे मन्दर बास्तै मन्दर दे दर्शन बास्तै कि साढ़े चंगे दर्शन होई जान ते तुस बी आओ में थोआनूं एह् दसदां होर बी बड़े सारे मन्दर ऐ ते बस अद्धे मन्दर थुआनू दसदे अद्धे तुस आपें दिक्ख लो ते अतल सेतु दे बारे च में दसेआ में एह् ब्रिज बी बड़ा इत्थें ब्रिज लोक दिक्खन बास्तै बड़े आंदे ऐ टूरिस्ट आंदे ऐ कोई कोई तो बाह्रूं बाह्रूं आंदे ऐ कंट्री चू आंदे ऐ घूमन बास्तै स्पैशल ब्रिज दिक्खन बास्तै ते जेह्ड़े ब्रिज दिक्खन बास्तै अस औनू कैह्न्ने तुस ब्रिज दिक्खो मन्दर दिक्खो इत्थें साढ़े इंडिया च बड़ियां ऐसियां चीजां न जेह्ड़ियां लोकां ने नेईं दिक्खियां ते ओह् सारियां दिक्खो मन्दर घूमो लेकिन जेह्ड़ा मंद मज़ा मन्दर घूमन दा ऐ ओह् किते बी निं ऐ मन्दर आओ दर्शन करो पैदल चलो में कैह्न्ना पैदल बैस्ट ऐ ते थोआनू सारेआं नू पैदल चलना चाहिदा बंदे पैदल चलने कन्नै बड़ियां साढ़ियां चीजां होंदियां सानूं पता लगदियां केह्ड़ी चीज़ किस तरह् ऐ सानूं अग्गें दा पता लगदा ऐ अस अग्गें दी जनरेशन गी दस्स सकदे ऐ कि असें केह् केह् अपने टैम च कीते दा ऐ केह् केह् असें करना असें टैम च ते उनां नू सारेआं नू तुसें एह् हो सखाना ऐ कि इस तरह् करो ते में थुआनूं इ'यै दसना ऐ कि मन्दर घूमो पैदल चलो अपनी छुट्टियां मारो छुट्टियां लो ते पूज़ा पाठ करो अज्ज ते पूज़ा पाठ च सब कुछ ऐ पूज़ा पाठ च शांति ऐ अराम ऐ कम्म ते औंदे गै रैह्ने ऐ पैसे रुट्टी खानी होग ते खाई लैनी ऐ लेकिन जेह्ड़ा मज़ा घूमन दा जेह्ड़ा टैम हून ऐ ओह् तुसें हून गै घूमना बाद च जिसलै बुड्डे बारै चलोना निं अदूं केह् करना फिर ते में इयै मन्दर घूमो सारै तुस अपने लोकां नू दस्सो जियां अगर बाह्र तुस किते जा ने बाह्र दे लोकां नू दसो कंट्री जेह्ड़ी अलग बाह्र दूई कंट्री आंदी उ'नें लोकां नू दस्सो जेह्ड़े जिनां नूं नेईं पता जेह्ड़े चीजां च विश्वास निं रखदे उनां नू दसो उनां नूं विश्वास दलाओ कि नेईं इस च सच्ची शक्ति ऐ घूमन दी होर बी बड़ी चीजां तुस जरूरी नि ऐ कि डैम दे कन्नै होर बी बड़े इत्थें ब्रिज ऐ डैम ऐ ऐसे ऐसे ब्रिज ऐ जेह्ड़े लोकां ने दिक्खे निं जेह्ड़े लोकां नू पता निं ऐसे ऐसे रस्ते ऐ ऐसे ऐेसे रोड़ ऐ जे तुस चलो गे ते थोआनू पता लग्गे गा कि नेईं नेईं बड़े ई शैल रोड़ ऐ बड़ा ई मज़ा आंदा होर बी बड़े मन्दर ऐ चण्डी माता दे मन्दर ऐ साढ़े इद्धर मचेल ऐ चिट्टो माता ऐ बड़े इ मन्दर ऐ तुसें सारै घूमन चाहिदा ते इन्नी ऐसी ऐसी जगह् ऐ ऐसे ऐसे दरेआ ऐ ते में कैह्ना सारें तुस घूमो